سر السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ میں محمد حاشم آے پی کالونی سے بول رہا ہوں سر میں ایک نیا مشروب تیار کرنا چاہتا ہوں کیا میں کمپنی میں موجودہ اجزا استعمال کر سکتا ہوں اچھا اچھا جی جی جی جی سر میں تمام دستیاب اجزا چیک کر لوں کر لوں گا کیا مجھے ہر اجزا کا ذکر بھی کرنا ہوگا اچھا اچھا سر جی جی جی جی جی سر میں سمجھ گیا یہ اچھا میں مشروب تیار کر سکتا ہوں اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے سر میں سمجھ گیا اور کچھ بتا دیں سر اس کے بارے میں اچھا اچھا جی سر میں کر سکتا ہوں جی سر جی سر جی میں سمجھ گیا آپ کا بات ٹھیک ہے شکریہ سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ